आज कल टी वी सिरियल में कुछ अच्छा नहीं दिखाया जा रहा जैसे सास बहु का लड़ाने का काम किया जा रहा है ऐसा कुछ नहीं दिखा रहा है जिससे महिला आगे बढ़े अपना जीवन सवारे या कुछ करे ऐसा कुछ नहीं दिखाया जा रहा है

षड़यंत्र ही षड़यंत्र होता है आपस में विवाद यही सब दिखाया जा रहा है महिला के आगे बड़ने के लिए कुछ ऐसा नहीं दिखाया जा रहा है जिससे वह आगे बढ़े अपना जीवनयापन करे और अपने पैरों पर खड़ी हो हमेशा मर्द के आगे ही हाथ फैलाना पड़ता है इसके बारे में कुछ नहीं दिखाया जा रहा है ऐसे समाज में इस टी वी सीरियल से कुछ नहीं हो रहा है जैसे होना चाहिए

मार्गदर्शन के रूप में ऐसा कुछ अच्छा होना चाहिए जिसे महिलाओं को सोचने सोचे समझें और आगे बढ़े उसको हौसला मिले ह हिम्मत बढ़ाए ऐसा कुछ दिखाना चाहिए जिससे वह अपना समाज को भी आगे बढ़ाए और ख़ुद आगे बढ़े और समाज को भी आगे बढ़े ऐसा कुछ होना चाहिए जैसे अभी के युग में हर महिला शिक्षित है फिर भी कहीं कहीं देखा जा रहा है कि सब कुछ होते हुए भी महिलाओं को दबाया जा रहा है आज के युग में भी बहुत घरों में ऐसा होता है सास बहू के ज जगह पर जैसे कि महिला को दबा के रखना चाहती है आज भी सास और पती ऐसा अत्याचार करते हैं महेला के ऊपर